جی ضرور یہ واقعات میرے ساتھ بار بار ہوئے اور میں نے اردو سے عربک کا اور عربک سے اردو کا ترجمہ کیا ہے اور بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے اس میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور میرے ایکسپیرئنس بھی بہت اس میں اچھے رہے کیونکہ عربک سے اردو میں ٹرانسلیشن کا ایک جو تجربہ رہا وہ بہت اچھا رہا اور اس کو میں نے بہت ہی دلچسپی سے کیا کیونکہ اس میں عربک کے جو الفاظ ہوتے ہیں بہت سارے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں اور ایک جو تجربہ تھا اس میں ٹرانسلیشن کرنے کا کہ عربک سے اردو کا وہ بہت اچھا رہا کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے کی جو بہت ہی عام زبان ہے اسی طرح سے اردو سے عربک کے پڑھنے کے بھی ہمیں بہت سارے مواقع فراہم ہوئے کی اردو سے ترجمہ کرنے کا انگلش میں اور اسی طرح بنگالی میں اور عربک میں تو تینوں زبانوں کو میں نے ترجمہ کیا یعنی تینوں زبانوں کا اردو سے عربک اور انگلش اور پھر ہندی میں تو تجربہ سارے سہی رہے اس طرح سے جیسے مختارات جو کہ ابوالحسن ندوی صاحب کی ہے اس کا بھی ترجمہ کیا اس کے الفاظ و معانی اردو میں لکھوائے گئے واحد جمع ساری چیزوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کے الفاظ و معانی ہم نے ان کے ترجمے کو ساتھ ازبر یاد کیا اس کا فی الحال ابھی بھی بہت سارے فوائد ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ عربک سے یا پھر اردو سے عربک میں کیا تھا